हाँ हाँ सर नमस्ते सर मेरा नाम सनि कुमार यादव है सर मुझे आपके बैंक में सर खाता खुलवाना है तो सर क्या क्या लगेगा बताइए अच्छा सर और सर क्या लगेगा अच्छा सर तो ये कह रहे हैं आप आपके बैंक में कौन कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं सर अच्छा सर तो आप सर इसमें इंटरेष्ट कितना काटेंगे सर तीन चार परसेंट सर अच्छा सर तो सर ये कह रहे हैं आपसे कि खाता खुलवाने के कई दिन बाद सर पासबुक मिलेगा दो तीन दिन में सर

और सर ए टी एम ए टी एम सर अच्छा सर तो ये कह रहे हैं आप आपके बैंक में क्या क्या सुविधाएँ ओ भी उपलब्ध हैं बोलिए सर क्या सर और सर तो सर तो सर बचत खाता खुलवाने के लिए क्या करना पड़ेगा

औ और कौन कौन सा है सर और वही सर क्या कहा जाता है सुविधाएँ

बताइए सर तो सर उस उसमें खुलवाने के लिए क्या क्या लगेगा अच्छा सर तो सर आप आपके यहाँ लॉकर है लॉकर में सेफ़्टी वगैरह है सेफ़्टी वगैरह है तो सर हम तो सर हम आपके यहाँ खाता खुलवा लें तो कब आएँ सर अच्छा रखिए सर अब कल बात करेंगे ना रखिए सर